हांवें एक इंग्लीश बूक वाचिल्लो द विजडम ऑफ युअर फेस ताचे ऑथराचें नांव आसा जीन हेनर ह्या बुकांतल्यान ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका एक वेगळी दृश्टी प्राप्त जाली ह्या पुस्तका भितर तांणी अशें दाखोवन दिल्ले की आम आमी चार तरेचे लोक आसतात आनी तूं तांचें फॅस रिडींग करून तांकां तूं आयडेण्टिफाय करपाक शकता तुका समजता की हो मनीस कसलो आसपा शकता अशी चार तरेचे विंगड विंगड लोक आसात हें ह्या बुकांतल्यान ह्या पुस्तकांतल्यान दिसून आयलें जसो एक पर्सनेलिटी म्हणल्यार फायर पर्सनेलिटी दुसरी म्हणळ्यार मॅटल पर्सनेलिटी तिसरी म्हणजे वॉटर पर्सनेलिटी आनी चवथी म्हणल्यार अर्थ पर्सनेलिटी आमी पयलें पळोवया फायर पर्सनेलिटी म्हणजे कोण फायर पर्सनेलिटी आशिल्लें लोक ह्या पुस्तकान सांगील त्या प्रमाण फायर पर्सनेलिटी म्हणजे जांचे भितर फायर आसता उजो अशे मनशाचे दोळे अशे चकचकीत आसतात तांचे केस कुर्ळे आसतात तांकां खूब उलोवपा जाय आसता ती खूब उलयतात तांचे वागणूक अशी चंचल आसता ती खूब जाणां कडेन उलयतात आनी बेगीन बेगीन फास्ट उलयतात फास्ट चलतात अशी हे तांचे ट्रॅट्स फायर लोकांचे अशें ट्रॅट्स अशे तांचे कॅरॅकटरिस्टीक्स अशें तांचे भितर दिसून येता तांची वागणूक अशी आसता दुसरे तरेचे लोक म्हळ्यार मॅटल मॅटल लोक हे खूब बारीक आसतात बारीक आसतात आनी ते खूब सेनसिटीव आसता तांकां रोखडेंच लागता मनांक तुवें कितेंय म्हटलें जाल्यार किंवां जर ते गर्दे भितर गेले जाल्यार तांका अशें अस्तित्वशें दिसता कारण ते खूब सॅनसिटीव आसतात मॅटल लोक तांचें नाक मोटें आसता आनी तांचें तांची र रचणूक तांचें आंग जें आसता तें बारीक सायडीन आसता अशें हें मॅटल लोक तिसरे तरेचे लोक म्हळ्यार वॉटर लोक वॉटर लोक म्हणटा तांकां एक विडो स्पीक म्हणून अशें माथ्यार एक अशें केस तांचे फुडेंशे सुरू जातात विडो स्पीक आसता आनी ते मात्शे अशें लेड बॅक आसतात तांकां अशें बेगीन बेगीन काम करपाचें आसना तांकां काम करपाक वेळ लागता ते स्लोव आसतात वॉटर पर्सनेलिटी लोक आसतात ते आनी चवथे तरेचे लोक म्हणटा ते अर्थ पर्सनेलिटी हे लोक खूब हॅल्पफूल आसतात सगळ्यांचें बरें करीनशें दिसता तांकां दुसऱ्यांक हेल्प करीनशें दिसता आनी तांची कांयच अपेक्षा आसना तुज्या कडल्यान सो अशें चार तरेचे लोक आमकां दिसून येता आमच्या समाजान आमचे अवती भवती वावुरतात प्रत्येक जाण सारको आसना प्रत्येक मनीस वेगळो आसता म्हणून प्रत्येका कडेन तुवें कशें डील करप हें तुका समजुपा जाय सो ह्या बुकांतल्यान आमकां समजता ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां समजता की प्रत्येक मनीस वेगळो आसता आनी ताचे कडेन तूं कशें वावूरता हें तो कसो आसा ताचेर निर्भर करता अशें तरेन तुका दृश्टिकोण मेळटा ती बूक वाचतकी तुका पुस्तक वाचतकी तुका दृश्टिकोण मेळटा की आमचे समाजान आमचे अवती भोवती जे लोक आसा ते प्रत्येक जाण वेगळो आसा तुजेच बशेन न्ही प्रत्येक जाण वेगळो तूं कशें आसा तें तुका समजता ते कशें आसा ते तशें समजता त्या बशेन तुवेंन तेंचे कडेन वावरप आनी तांकां समजून घेवप प्रत्येक मनीस वेगळो आसता आमी ताका समजून घेवपाक जाय आनी मेळून मिसळून वावूरपा जाय